असांजा माता पिता ऐं दादा दादी वधीक पढ़ियल लिखियल न हूंदा हुया छो त उन ज़माने में स्कूल ऐं कॉलेज न हूंदा हुया हिकु ॿ ई स्कूल हूंदो हुयो ऐं उते सुठा टीचर बि न हूंदा हुया जंहिं करे हो वधीक पढ़ियल पढ़ी लिखी न सघिया हुया ऐं अॻे ज़माने में छोकिरनि जो जल्दी विहांव कराए छॾींदा हुया जंहिं करे उन्हनि खे वधीक पढ़णु लिखणु ऐं ॿाहिरि निकिरणु न मिलंदो हुयो तंहिं करे उहे वधीक पढ़ी लिखी न सघिया हुया ऐं छोकिरनि खे बि जल्दी धन धंधो करिणो पवंदो हुयो छो त उन्हनि जी आर्थिक स्थिति सुठी न हूंदी हुई ऐं पैसा कमाइण लाइ उन्हनि खे जल्दी ई धंधो करिणो पवंदो हुयो इन करे हो वधीक स्कूल पढ़ी सघिया हुया ऐं अॼु जे ज़माने में ॾाढा स्कूल खुली विया आहिनि ऐं जंहिं करे असांखे सभिनि खे वधीक पढ़णु लिखणु खपे पढ़णु लिखण सां असांजो दिमाग तेज़ थींदो आहे ऐं असांखे हर शइ जी जानकारी मिलंदी आहे ऐं अॼु जे ज़माने में पढ़णु लिखणु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं असांखे बि पंहिंजे ॿारनि खे बि अॻिते करण लाइ उन्हनि खे पढ़ाइणु लिखाइणु खपे ऐं सुठे सुठा संस्कार ॾियणु खपनि छो त पहिले ज़माने में जे करे असां न पढ़ी सघियासीं त असां असां पंहिंजे ॿारनि खे त पढ़ाए था सघूं छो त अॼु सभु स्कूल कॉलेज असांजे शहर में खुलियल आहिनि ऐं पहिले न हूंदा हुया त उन्हनि खे पढ़ाई करण लाइ गांव खां शहर वञिणो पवंदो हुयो पर हाणे त असांजे शहर में ई ॾाढा स्कूल खुली विया आहिनि ऐं सुठा टीचर बि आहिनि ऐं असांखे हर शइ जी जानकारी बि आहे त असांजे असां पंहिंजे ॿारनि खे वधीक पढ़ाइण लिखाइण लाइ पढ़ाइणु लिखाइणु खपे